हलो हलो आप ऐसे करो एक बार या तो क्लिनिक में आके बताओ आपकी जाँचे वाँचे होंगी वो करवानी होंगी जिससे आपको आप आओगे वापस आओगे तो आपको बता देंगे और लिख के दे देंगे वापस पूरा वो जो दवाई मैंने लिखी है वो आप पूरी दवाई लो उसके बाद अगर आप ये जो फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप फिर वापस आके दिखाना फिर आप को चेंज करें आप वापस आओ या फिर वापस दवाई आपको वापस चेक अप होगा फिर आपके दवाई वापस चेंज करेंगे उसके बाद आप वापस लेके ये देखना अगर फिर फर्क न पड़े वापस कुछ ऐसा वो आपको करवानी होगी वो तो फिर अब देखते है आप एक बार वापस आओ कौन सी दवाई मैंने आपको दी है कितनी दी है वो देख के फिर आप पहले देखो आपकी दवाई चेंज कर देंगे कोई और दवाई देंगे आपको जिससे आपका आपको पता चल रहा है कि किस दवाई से आपको क्या एलर्जी हो रही है तो वो दवाई आप खुद बंद कर लो नहीं हो रहा है तो आप वापस आओगे मेरे पास और भी अच्छे अच्छे और भी तो दवाई है जो आपको लिख कर दूंगी जो डाइक्लोवीन है या फिर वो लेना आप उससे आपके फर्क पड़ जाएगा हाँ नहीं उस नहीं नहीं नहीं वो नहीं होगा आप है ना जैसे डोज़ है ना डोज़ कम ही देंगे आपको जैसे आपको उसके कुछ साइड इफेक्ट ना हो और इस दवाई के साइड एफेक्ट भी नहीं है आप आप क्लिनिक पे आओ क्लिनिक पे आप जो टेस्ट वगैरह होंगे वो हम आपको लिख के देंगे और बता देंगे आप अपने यहाँ उधर जाके आपको वो टेस्ट करवाने है और वो टेस्ट करवा देना दो दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी मैं देखूँगी उसके बाद आपको जो दवाई आपको देनी है वो अलग से लिखूँगी फिर उसका कोर्स आप पूरा लेना होगा जिसकी वजह से जो भी अंदर जो बिमारी होगी तो वो मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दवा दूँगी ना उससे आपके फर्क पड़ जाएगा जब वापस आओ जो रिपोर्ट लेके आओगे उसमें वो देखूँगी उसके बाद पता चलेगा ऐसे मुझे पता नहीं वो तो जैसे जब अगर लेके आओगे तब पता चलेगा बट वो जिससे मुझे मालूम नहीं है क्या क्या क्या है उसको जो रिपोर्ट एक बार वापस देखूँगी तब पता चलेगा

अब सर दर्द या तो आपको माइग्रेन की वजह से ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है आपका हाँ एक बार आप है ना आई टेस्ट करवा लो

आई टेस्ट करवा लो उससे और क्या और तो कुछ नहीं आँख आँखों में जो आई ड्रॉप आई ड्रॉप देंगे आपको उससे भी आपके फर्क पड़ जाएगा